टेक्नोलजी जे दौरि में अगरि असां एआई जो नालो न खणूं त इहो त थी ई नथो सघे छो कि एआई जे अचण जे बाद टेक्नोलजी में चारि चांद लॻी विया आहिनि असां हर जॻहि ॾिसी सघूं था की एआई प्रज़ेंट आहे कीअं असां अगरि कोई भाषा बि ॻाल्हाईंदा आहियूं त असां हुन में अनुवाद कंदा आहियूं अगरि सिंधी में ॻाल्हायूं त हिंदी में अनुवाद करण लाइ सोचंदा आहियूं या इंग्लिश में ॻाल्हाइणु लाइ सोचंदा आहियूं त न असांखे कुझ न करिणो आहे उहो शब्दकोष आहे औरि उहो शब्दकोष एआई ॾई रखंदो आहे ईज़ली औरि ईअं न ॾाढी सिक्योरिटी वारी ॻाल्हि आहे छो की हिन में कोई बि डेटा हिते खां हुते न थींदा आहिनि बसि एआई में तव्हां विझी रखो ऐं उहो ट्रांसलेट थी करे तव्हांजे पास प्रज़ेंट थी वेंदो प्रस्तुत थी वेंदो त बसि असांखे एआई सां ॾाढा कम मिला आहिनि सुठा सुठा कम थियनि था भविष्य बि उज्जवल लॻे थो छो छो त एआई आहे औरि एआई सां ई त असां सिंधी में पंहिंजा वर्ड ॿियनि खे सिखाए बि सघूं था सिंधी शब्द अगरि हिंदु माण्हू कोई हिंदी लैंग्वेज वारो माण्हू सिखणु चाहे थो त उहो सिंधी सां हिंदी करे सघे थो औरि पढ़ी करे सम्झी सघे थो औरि हीअं ई हिंदी सां इंग्लिश सिखी सघो था त तव्हां ईज़ली कोई बि लैंग्वेज सिखी सघो था एआई जे थ्रू केवल लैंग्वेज ई न एआई ॾाढी जॻह ते कमु ईंदो आहे त एआई जा शुक्राना आहिनि बसि